में तुसेंगी गल्ल सनाना आर्ट आर्ट इक्क बहोत ई अच्छी चीज़ ऐ जियां की कोई बी आर्ट में पैह्ली बारी आर्ट कुछ बी कुछ में कोई पंद्रहां साल दा हा ते में इक्क आर्ट बनाई हनुमान दी मूर्ति बनाई बहोत ई सोह्नी फ्ही में बनांदा गै गेआ आर्ट इक्क बहोत ई अच्छी चीज़ ऐ आर्ट जियां की कोई बड्ढा आर्टिस्ट ऐ ओह् अपनी ओह् अपनी चीज़ अपनी आर्ट ई कुदै बी फलांदा इंया कोई बी आर्ट ते केईं लोग अपने आर्ट गी पैसे कन्नै बी बेचदे केईं ऐसे आर्ट होंदे जिंदे कन्नै लोग एप्रीशेट होंदे बड़े लोग केईं आर्ट होंदे जेह्ड़े बहोत ई मैह्ंगे मैह्ंगे बिकदे जियां की साढ़े जम्मू च हरि सिंह दी हरि सिंह दी जेह्ड़ी पेंटिंगां लग्गी दियां इक्क पेंटिंग बनाई दी मशहूर पेंटर नै बनाई दी आर्ट ओह् ओह् आर्ट पूरी सोहनी बनाई दी जेह्दे कारण ओह्दी कीमत लक्खें करोड़ें च ऐ जियां की बहोत ई अच्छे अच्छे आर्ट होंदे जियां की आर्टिस्ट जेह्ड़ा होंदा ओह् केईं आर्टिस्ट केईं लोगें ई नशा मुक्ति आस्तै निं करदे की ओह् नशा कोई बंदा नशा कुसै गी डिप्रेशन होऐ ते उस आर्ट गी दिक्खियै बी अपने डिप्रेशन कोला बाहर आई सकै ते आर्ट गी दिक्खियै नशा छड्डी सकदा आर्ट साढ़ी जिंदगी गी बड़ा किश देई सकदी ऐ हर इक्क आर्ट ऐ जिंदे आर्ट ऐ आर्ट नै में बी इक्क आर्टिस्ट ऐ ते इक्क तरीकै दा आर्ट बनांदा हा में हून में थोह्ड़ा छड्डी ओड़ेआ हून जेल्लै की कोई बेह्ला टैम होंदा जियां की दौ म्हीनै दियां छुट्टियां होंदियां हियां जियां की स्कूला आये ते छुट्टी दे बाद जियां की कोई मतलब में बड़ा टेंशन च होना ओह्दे बाद में आर्ट बनांदा रेहा आर्ट में जियां की कोई हनुमान दी मुर्ति बनाई ओड़ी कोई पेंटिंग बनाई ओड़ी कोई बी मतलब अच्छी मुर्ति बनाई ओड़ी ते में कुछ में कुछ मुर्तियां बनांदा रेहा में पेंटिंग बनांदा रेहा ओह्बी आर्ट ऐ इक्क मतलब आर्ट आर्ट ते इक्क बहोत अच्छी चीज़ ऐ आर्ट मिगी बहोत पसंद ऐ आर्ट आर्ट इक्क बहोत ई अच्छी चीज़ ऐ आर्ट जियां की बड्डे बड्डे आर्टिस्ट ऐ ओह् अपने आर्ट गी पैसें च बेचदे केईं अपनमे आर्ट गी अपने पैसकें ते शौक आस्तै बेचदे बनांदे ते आर्ट बहोत ई अच्छे ऐ मतलब तुस आर्ट आर्ट बना करो जियां की आर्ट बहोत ई अच्छी चीज़ ऐ आर्टिस्ट जेह्ड़े होंदे ओह् अपनी चीज़ै गी मतलब कुछ कुछ आर्टिस्ट ऐ जेह्ड़े जिंदी पेंटिंग दी जिंदी आर्ट दी कीमत लक्खें करोड़ें च ऐ मतलब की उंदे आर्ट इन्ने खतरनाक ऐ इन्ने अच्छे ऐ की की उंदे लक्खें करोड़ें च उंदी कीमत ऐ ते आर्टिस्ट जेह्ड़े होंदे ओह् उंदे आर्ट गी केईं बंदे प्रोफैशन आस्तै बी करदे केईं पैसें आस्तै बी करदे केईं केईं इंया लोकें ई करने आस्तै बी करदे भला आर्टिस्ट ऐ आर्टिस्ट जेह्ड़े होंदे ओह् बहोत ई अच्छी चीज़ ऐ आर्टिस्ट जेह्ड़े होंदे ते ओह् मतलब सोशल दुनिया आस्तै जेह्ड़े लोग होंदे उंदे बास्तै बहोत जरूरी ऐ क्योंकि आर्ट बनाना हर इक्क चीज़ ऐ आर्ट ऐ हून तुस कोई बी चीज़ बनागे आर्ट ऐ की अगर तुस कोई चीज़ बनागे तुस बनाई कोई बाल्टी उसी बनाने दी आर्ट उसी उसी उसी बनाने ताहीं इक्क बंदा होना उसी बनाने आस्तै बी इक्क आर्ट लग्गे दा होना कोई बी चीज़ जेह्ड़ी में इक्क टोकरी बनाई उसी बनाने आस्तै बी इक्क आर्टिस्ट चाहिदा ना की ओह् आर्ट इंया इंया बननी कोई ऐरा गैरा बंदा उसी इंया नेईं बनाई सकदा कोई बी मतलब हर इक्क चीज़ै गी आर्ट ऐ इक्क आर्ट बहोत ई अच्छा साढ़ी दूनिया आस्तै में इन्ना कहना चाह्नां की तुस आर्ट बल्लें बल्लें इंयाअगर नेईं बने तां बी बनाया करो आर्ट आर्ट साढ़े देश आस्तै बड़ा जरूरी ऐ